योग जेको आहे असांजे भारत में शुरूअ खां वठी हीअ हलंदो पियो अचे असांजा ऋषि मुनि योग सां ही असांखे बीमारियुनि जो इलाज कराईंदा हा पर धीरे धीरे इहो सभु विलुप्तु थींदो वियो मेडिकल जीअं उन्नती कंदा वई तीअं माण्हूनि दवाउनि जे मथा ई पंहिंजो जोर विझण शुरू कयो पर पुठियनि पंद्रहनि सालनि खां वठी इहो जेको आहे वधंदो वियो इनखां अॻि राम देव महाराज वीह साल अॻि उन योग खे अॻियां वधाइण जी कोशिश कई तंहिंखां पोइ असांजे देश में असांजो प्रधानमंत्री मोदी आया उन योग खे वधाइण जो शुरू कयो ऐं योग खे विश्व स्तर ते खणी वञण जी हिमथई पर इनमें विपक्ष बि उनजो सुठो साथ ॾिनो छाकाणि जी असांजी ईअं शुरूअ जी संस्कृति हुई ऐं विपक्ष जा बि घणेई नेता योग कंदा हा उन्हनि खे इनजी फ़ाइदो सम्झि में ईंदो हो तॾहिं उन्हनि बि योगी मोदी खे बराबरि जो साथ ॾिनो ऐं धीरे धीरे इहो विश्व स्थर ते पहुचंदो वियो ऐं अॼु विश्व में योग दिवस मल्हायो वेंदो आहे इन योग दिवस जो शइ घणो करे त प्रधानमंत्री मोदी खे वेंदो आहे छाकाणि की हुन जीअं पंहिंजी कुर्सी ते वेठो तीअं योग खे वधीक महत्व ॾिनई हू पाण बि स्वस्थ्यु रहंदो हो ऐं शुरूअ खां ई योग जे मथा वधीक ध्यानु ॾींदो हो ऐं योग कंदो हो त उनखे इनमें फ़ाइदो पियो त हुनखे लॻो छो त मुंहिंजा भारत वासी बि इनमें हिस्सो वठण ऐं योग कनि पंहिंजे शरीर खे स्वस्थ्यु रखन ऐं कैमिकल्स वारियूं दवाऊं बंदि कनि ऐं उनमें पूरे विश्व योगी मोदी खे साथ ॾिनो ऐं उहो बि योग करण लॻो ऐं हीअंर असांजे हिते योग दिवस मल्हायो वेंदो आहे इनजो सॼो शइ असी प्रधानमंत्री मोदी खे ॾींदा आहियूं